जी मां कटनी खेत्र जी आहियां जितां ई तकनीकी साहित्या जी व्यवस्था ॾाढी ख़राबु आहे मतिलबु इते असां चई था सघूं की मतिलबु हिन खे स्माट सिटी जो नालो नथा ॾेई सघूं हितां जा स्कूल ॾिसी वञनि हॉस्पिटल ॾिसी वञनि किथे बि टकनीक जी तकनीक जी होतिरी ज़्यादाह चई था सघूं विकसित न थी सघियां असांजे हिते तकनीक और जीअं थी वियो जबलपूर जो एरियो हुते मैडिकल कॉलेज खुली विया आहिनि और सुठा सुठा अस्पताल आहिनि अहिड़ा सरकारी अस्पताल आहिनि जिते माण्हू ॾाढे ई घटि रेट में पंहिंजी सुठो सां इलाजु कराए था सघनि पर कटनीअ में इहे सभु शयूं कोन्हनि क्यूं त इन जी ॾाढी सारी तकलीफ़ियूं थियूं जेका वेचारा साईंस था खरणु उन्हनि खे मैडिकल जी पढ़ाई करिणी आहे इंजिनियरिंग जी पढ़ाई करिणी आहे उहे हिते नथी थी सघे डॉक्टरी जी पढ़ाई करिणी आहे वेचारा ॿाहिरि थो वञिणो पइनि या एमबीए करिणो आहे कहिड़ी बि शइ में ॾाढो जॻहि मुंझी था पवनि त उहे ई कटनीअ में तकनीक जी ॾाढी ज़्यादाह हुओ थी वई आहे मशीनुनि जी कमी थी वई आहे मशीनूं सुठियूं थी एआई टूल्स जीअं हाणे निकिता आहिनि त उन जी बि उहे मशीनूं अञा ताईं आहियूं न आहिनि मतिलबु कटनीअ में कमी आहे किथे न किथे तकनीक जी